पयलींच्या काळान येरादारी म्हणल्यार फक्त बैलगाडी आनी लोक सगले चलत वयताले चलत गेल्ले कारणान सगल्यांचें आरोग्य बरें उरतालें पयलीं वाहन म्हणटा तें सगले शेतकरी तेंचे बैल आनी तेंच्यो बैलगाडयो आनी खंयी आमकां वचपाक जाय जाल्यार ते बैलगाडयांचेर घोडागाडयांचेर बसून लोक पयलीं वयताले आतांच्या पिळगेन जेन्ना एक टू व्हिलर आयली तेन्ना सगले लोक टू व्हिलरानूच वचपाक लागले आनी आतां लोकांक अशी संवय जाला की गाडये शिवाय लोक खंयच भायर सरना तेंकां आतां चलत म्हणजे तेंकांत अशें न्हय आमकां सुद्दां चलत वसपाक चलत वसपाची संवयूत उरुना आमकां मातशें लागीं खंयी वचपाक जाय जाल्यार आमकां गाडी घेतल्या शिवाय आमकां खंय भायर सरन दिसना मागीर बसीन बसीन पयलीं लोक बसीन प्रवास करताले बस बसीन सगले लोक वांगडात एका जाग्यार एका कडेन बरून वांगडांत सगले लोक वचप ही पयलीची पयली जाणटेल्यो वयताल्यो म्हणल्यार आतां प्रत्येका कडेन आप आपल्यो गाडयो जालां एका घरान चार लोक आसले जाल्यार चार जाणांच्यो बायक दोन टू व्हि दोन फोर व्हिलरी आसता आनी आतां कोणूच एक सुद्दां मनीस आपूण एकटो चलत वसपाक सोदिना सगले लोक आपापली गाडी भायर काडून वसपाक सोदता ऑफिसाक वयतलो एकटो म्हणल्यार गाडी व्हरतलो येदी व्हडली म्हणजे एक एक बसीन जर सत्तर लोक जाता जाल्यार तींच सत्तर गाडयांनी फक्त सत्तर लोक वयता त्या त्या खातीर ट्राफीक आतां खूब जाल्लें आसा आनी ट्राफीक जालां म्हणून चड पोलुशन जालां आनी एअर पोलुशन नोयज पोलुशन हें सगलें जाता आनी आतां तें सगलें जाता म्हणून इलेक्ट्रीक्स बायक्स काडला बॅटरे वयली सो आतां सगले चार सुद्दां गाडयो आसल्यो जाल्यार आणीक एक्स्ट्रा दोन म्हणून इलेक्ट्रीक गाडयो घेता सगल्यां कडेन येरादारी अशें म्हणून सगल्यां कडेन चार नाजाल्यार पांच गाडयो एकट्या कडेन आसताच आसता तातूंत भितर खंयी फॅमिली वांगडा वचपाचें जाल्यार कार काडटा भायर पयलीं स्टाटींग म्हणून एक बारीक घेतले मागीर जायना जाल्यार फॅमिली मोठी जाली की व्हडली घेतले पूण आमकां ती मागीर आमची धाकटी गाडी आसता ती आमकां वडयन दिसना खंय बारीक कित्याक वयता जाल्यार आमी ती व्हरता अशें करून येरादारीचे हें येरादारीचे हें वाडलां आनी आतां आमकां पयलीं फक्त पयलीं फक्त रोडवेज आशिल्ल्यो आतां आतां कितकेशेच ट्रांसपोट जाला वोटरवे जाला एअर वे जाला सब वेज जाल्या अंडर वॉटर जालां आनी आतां टॅक्नोलॉजी इतकी वाडटा की फेरी बोटी बार्जी हे सगलें भितर ट्रेवल करपाक आमकां मेळटा ह्या ह्या जाग्या वयल्यान त्या जाग्यान पलतडीन आमकां वसपाक इजी जाता फ्लायओवर बांदल्यात सरकारान तेतून आमकां खूब इजी जालां चार दिसांचो प्रवास एका दिसान जाता मागीर रेल्वे आतां बऱ्यो मेट्रो केल्या इलेक्ट्रीक केल्या बसी इलेक्ट्रीक केल्या आतां इंडियेन अशे खुबशे जागे आसा जेतूत मेट्रो अंडर वॉटरांतल्यान वयता म्हणून आमचें आतां पोळोंक गेल्यार खूब टॅक्नोलॉजी जावन ट्रांसपोटाचो प्रवास आमकां करपाक खूब इजी जाला